मूंखे नंढपुण खां जामु शौक़ु हुयो नचण जो त मां घर में के कंहिंजी बि बर्डे पार्टीअ में मां नची नचंदी हुयमि मूंखे जामु ख़ुशी थींदी हुई गणपतीअ में बि फैन्सी ड्रेस हूंदो हुयो मां मूंखे प्राइज़ बि मिलंदो हुयो हीअं करे करे मां टीवीअ में ॾिसी करे बि मां नचंदा नचींदी हुयमि पोइ हे ॾिसी ॾिसी मूंखे हेॾो मां सिखी वयमि की मां पंहिंजो क्लासिस बि खोलियो मां हुन में सभिनीनि खे डांस सेखारींदी हुयमि अञां ताईं सेखारींदी आहियां ऐं मां पाण बि बॉलीवुड डांस त मां टीवीअ मां ॾिसी करे सिखी सिखियमि पाण बि मां क्लासिकल डांस जे लाइ क्लासिस लॻाई हुई टे साल मां क्लासिकल बि सिखियो त मूंखे डांस करणु जामु वण वणंदो आहे मूंखे जामु ख़ुशी थींदी आहे